سر میں آپ کیا اولا سے بات کر رہے ہیں مجھے جو ہے نا لکشمی نگر جانا ہے اور انیس تاریخ کو مجھ کو لکشمی نگر جانا ہے اور میں بلی ماران میں رہتا ہوں چاندنی چوک دہلی چھ کے اندر اور آپ مجھے بتائیں گے اس میں کرایہ کتنا لگے گا اور کتنا کب مجھے صبح جانا ہے پانچ بجے آپ مجھے خرچہ بتا دیجئے اور یہ بتا دیجئے آپ کت کس ٹائم پر میرے پاس پہنچ جائیں گے آنے میں آپ کو کوئی دیر تو نہیں ہوگی کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے میں تیار ہوں آپ کے ساتھ جانے کے لیے